नै हम मानसिक स्वास्थ्य समस्यासऽ अवगत नै अछि लेकिन हमरा इलाकामे बहुत सारा एहन केन्द्र अछि जहाँ लोक मानसिक स्वास्थ्य समस्यासऽ अवगत अछि लोग सब ई मुद्दाके नै छुपबैत अछि किए कि ई बहुत बड़ मुद्दा अछि आओर हमरा गाममे एको गो मानसिक स्वास्थ्य समस्या हमर जिलामे या हमर राज्यमे कतौ नै अछि सरकारसऽ निवेदन छै कि ई सब समस्याके देखल जाय आओर हमरा गाममे आ मानसिक स्वास्थ्य समस्या केन्द्रके स्थापित करल जाय जैसऽ लोकके सहायता होयत लोकके दूर नै जाय पड़त नै जाय पड़त बहुत सारा गरीब लोग अछि जे जे